चिरांआव थानाय सान्थिपुर गामियाव नाला बहायजोबनाय दङ नाथाय बे नालाफोरखौ बाहायनाय जाया गामिनि मानसिफोरा दाखोर गारसोमनानै होथेनानै दोनो आरो जेब्ला अखा हायो अब्ला अखा हादैया बोहैलांनो लामा गैयि जानायखाय उसिफावनानै न'जोंनो बोहैलाङो बेनिखायनो बेबादि नाला गोथे जानायखौ समैसाखौ समादान खालामनो थाखाय गामिनि मानसिफोरखौ ज' लेंथुमनानै साखोन सिखोन थानो आयदाफोरखौ फोरोंनांगौ जाहाथे नालानि समैसाया जायै बायदि